अॼुकल्ह किताब आडियो बुक्स जे रूप में अचनि था हा तमामु सुठी ॻाल्हि आहे छो त नई नई टई जेका आहे उहा घणो मोबाइलनि ते ऐं टैबलेट लैप्टॉप ते रहे थी त उन्हनि जे लाइ अॼु बि तमामु सुठी तरह उन्हनि खे शिक्षा ॾे थी हुन मां वधीक सिखी था सघनि छो त अॼु जे ॿारनि में किताब पढ़नि जो शौक़ु घटिजंदो पियो वञे ऐं ऑडियो बुक्स चङी तरह सां ॿुधी सघनि था कननि में विझी करे विझी सघनि लैप्टॉप ते पढ़ी सघनि था हुन खां सवाइ जेके बि किताब आहिनि तमामु घणा किताब अची विया आहिनि आडियो बुक्स जे रूप में त उहो हिकु सुठो भविष्य आहे उन्हनि जो भविष्य तमामु सुठो आहे ऐं मूंखे इहा ॻाल्हि तमामु सुठी थी लॻे त आडियो बुक्स जे रूप में ॿार वधीक में वधीक किताबनि ते जे तरफ़ अची रहिया आहिनि पढ़नि था